दिक्कत बहुत छै आपसमे भी झञ्झट रहै छै सभ बात रहै छै एकरापर भी कानूनी व्यवस्थाके कानूनी व्यवस्था होना चाही आओर कयल जाय जे कोनो भी बातसँ झञ्झट उठि जाइ छै कोनो भी बातसँ सभ बात हुअ लागै छै ओहिपर ई जे सारा चीजके ध्यान देल जाय आओर कहल जाय जे किछु भए सभ व्यवस्था कयल जाय सभपर ध्यान देल जाय आओर सभ बात हेबाक चाही सभ तरहसँ मजबूत करियौ सभ रोडके लेल भी दिक्कत होइ छै सभ बातके लिए भी दिक्कत होइ छै कखनहु बात बातमे भी झञ्झट उठाए दै छै सभ ख् खेला होइत रहै छै आब देहातमे देहाते ने छियै देहातके कारोबार देहाते जकाँ हेतै ओ शहर तऽ नहि बनि जेतै ओ बनाबैके देहातीमे तऽ बात बातमे झञ्झट बात बातमे सभ बात होइ छै